سستی نقل و حمل تک رسائی کی کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خاص طور پر دیہی یا پسماندہ علاقوں میں رہنے والوں کے لیے جب مناسب اور کم خرچ سفری سہولتیں دستیاب نہ ہوں تو قریبی شہروں یا قصبوں میں موجود بنیادی سہولتوں جیسے صحت کی دیکھ بھال تعلیم یا روزگار تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی گاؤں میں اچانک کسی کو طبی امداد کی ضرورت ہو تو قریبی اسپتال تک پہنچنے میں وقت اور پیسے دونوں ضائع ہوتے ہیں اکثر لوگ صرف اس لیے علاج نہیں کرا پاتے کیونکہ ان کے پاس سفر کرنے کا ذریعہ یا کرایہ نہیں ہوتا اس طرح تعلیم کے میدان میں بھی بہت سے طلبا اسکول یا کالج سے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ روزانہ دور کے تعلیمی ادارے تک آنے جانے کا خرچ نہیں اٹھا سکتے ان میں سے کتنی بچوں کو پڑھائی چھوڑنی پڑتی ہے خاص طور پر لڑکیوں کو کیونکہ ان کے لیے محفوظ اور سستا سفر زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے ملازمت کے مواقع بھی اس مسئلے سے متاثر ہوتے ہیں شہر یا صنعتی علاقوں میں کام تو ہوتا ہے مگر لوگ اس تک نہیں پہنچ پاتے اگر سستی اور باقاعدہ نقل و حمل ہو تو لوگ بہتر نوکریاں حاصل کر سکتے ہیں اپنے خاندان کا معیار زندگی بہتر بنا سکتے ہیں یعنی نقل و حمل کی کمی ایک دیوار کی طرح ہے جو انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے